असांजे महाराष्ट्र में घणाई कॉलेज आहिनि जीअं त एच आर कॉलेज थदोमल शाहणी कॉलेज स्वामी विवेकानंद कॉलेज इहे ॾाढी सुठी इल्मु प्रदान कंदा आहिनि असांजे उल्हास नगर में बि सी एच एम कॉलेज आर के टी कॉलेज सुठी सुठी डिग्रीअ वारा कॉलेज आहिनि जिते ॾाढी सुठी पढ़ाई ॿारनि खे मिलंदी आहे इहे ॿार सुठो पढ़ी अॻियां हली सी ए डॉक्टर ईंजीनियर सी एस सभु ठही सघंदा आहिनि